महाराष्ट्रा जे अंदरि चंद त्योहार चंद इवैंट्स इमंपोर्टैंट आहिनि जीअं की दही हांडी गणपति चेटीचंडु महाराष्ट्र जे अंदरि गुड़ी पड़वा ॾियारी इहे इवैंट्स जाम इम्पोर्टैंट आहिनि सार्वजनिक रूप ते दही हांडी ऐं गणपति थींदी आहे गणपति माण्हू घर घर बि रखंदा आहिनि कंहिं गणपति अधु ॾींहं खां वठी यारहनि ॾींहनि ताईं गणपति थींदी आहे सार्वजनिक गणपति जे अंदरि विभिन्न प्रकार जा प्रोग्राम अरेंज किया वेंदा आहिनि घर जे अंदरि जेकी अधु ॾींहं लाइ गणपति रखंदा आहिनि यारहनि ॾींहनि ताईं ॾींहं में ॿ दफ़ा पाठ पूॼा थींदी आहे स्कूलनि खें मोकल मिलंदी आहे कॉलेजिस खे मोकलूं डिक्लेअर कंदा आहिनि इन करे इहो त्योहार जोरो शोरो सां थींदो आहे ॿियों त्योहार आहे वॾे में वॾो चेटीचंडु महाराष्ट्रा जे अंदरि हिन खें गुड़ी पड़वा चहींदा आहिनि चेटीचंड ते जेके सिंधी आहिनि उहे पंहिंजियूं ॾिण कंदा आहिनि प्रभात फेरी कढंदा आहिनि जुलूस कढंदा आहिनि नाच गानो थींदो आहे ऐं गुड़ी पड़वा ते अंदरि महाराष्ट्रा जे अंदरि हर चौक ते रंगोली कढंदा आहिनि सुबुह असां प्रभात फेरी थींदी आहे नवा कपिड़ा पाए करे पेठा वेठा बधी करे मरेठा पंहिंजी प्रभात फेरी कढंदा आहिनि सिंधी पंहिंजा पोशाक जे अंदरि ख़ुशियूं मल्हाईंदा आहिनि